ہر مقام پر الگ الگ اردو زبان بولی جاتی ہیں جیسے تجارت اور بیوپار میں الگ الگ طرح کی زبان اردو زبان بولی جاتی ہیں ہر مقام پر جیسے بہار میں بہاری لوگ الگ طرح سے اردو بولتے ہیں کیرالہ میں الگ طرح سے اردو بولی جاتی ہیں تجارت کے لیے بھی الگ الگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے مادری زبان میں اردو بولی جاتی ہیں